विज्ञानमे जे छै जे चीज़के भी आविष्कार भेलै हँ ओ अगर ओहिसॅं फ़ायदा छै तऽ ओहिसॅं हानि भी छै आब जेना लियो बिजलीके ही बिजली जब एलै यऽ जबसे बिजलीके आविष्कार भेलै हँ तऽ की भेलै हँ हमसभ जे छै पहिने चापाकल चलाके पानि लैत रहियै आ कुआँ पर जाके पानि निकालैत रहियै आब की छै जे मोटरके अपन चलाबू मोटर आ पानि लऽ लिअ आँ बिजली नहि जब रहै छै तऽ आब बहुत भारी परेशानी भऽ जाइ छै जे बिजली लागल की जे बिजली नहि अइ तऽ किछु नहि अइ पूरा ज़िंदगी अस्त व्यस्त भऽ जाइ छै तऽ बिजली अगर फ़ायदामे जे छै तऽ हानिकारक भी छै जेना एकाएक जँ अगर कहीं शॉर्टे सर्किट लागि गेल घरमे तऽ ओ पूरे सभ चीज़ अहाँके जरि जायत तऽ ओहिके लिय आब किछु तऽ ओकरो बचावके हेतै तऽ ओहि लए छै एम सी वी लगायल जाइ छै एम सी वी लगा देलहुँ अगर बिजलीक वोल्टेज बढि जाइ छै तऽ ओ एम सी वी अपने डाउन भए जाइ छै तऽ ओहिसॅं बचि जाइ छै आ बहुत आदमी कि करै छै पहिने की करैत रहै की चापा कलसभमे अरथिंग लगा दैत रहय अगर ओ चापा कलसभमे अरथिंग लगा दै छै भए सकैया कभी कभी ओहिमे आँ करेंट भी आबि जाइ छै तऽ करेंट आबि जाइ छै तऽ ओहिमे आदमी करेंटक चपेटमे आबि जाइ छै तऽ ओहिसॅं मृत्यु भी भऽ जाइ छै अगर हम ककरो देख़ै छियै जे अगर हमसभ ककरो ई होइ छै की ओकरा करेंट लागलैय ओ बिजलीक तारमे सटि गेलै हँ तऽ ओकरा बचाना चाही तऽ बचबैक लेल ई नहि छै की हम कोनो गीला चीज़सॅं हुनका पर प्रहार करबै तऽ अगर सूखा लकड़ी रहतै बाॅंस रहतै तऽ ओहिसॅं जतय ओ चिपकल छथिन हाथसॅं हाथ अगर हुनकर पकरै गेलै हँ तऽ ओकरा हम सूखा लकड़ी या बाॅंससभसे ओकरा मारबै जाहिसॅं ओ छूटि जेता आ कभी कभी पूरा मोटरके स्विचमे भी करेंट आबि जाइ छै ओहिसॅं की होइ छै पूरा जतेक टंकीमे पानी छै ओहिमे करेंट आबि जाइ छै जतय जतय ओ पानीके सप्लाई छै ओहिमे करेंट आबि जाइ छै तऽ बिजली लए कहले गेलै हँ बिजली जे छै ओ केकरो नहि छै जे हुनकर आविष्कार केलकै हँ सेहो हुनको मौत भेलै हँ बिजलीसे ही